हैलो आं बस ठीक तू सनांऽ बड़े चिर बाद चेता आया तुगी आं ओह् बस कर टैम निं लगदा ओह् कुंदै घर अच्छा आहो आहो मिगी बी कीते दा हा उ'नें तूं जाना ऐ जेल्लै तूं त्यार होगी मिगी बी फोन करी लैयां होर केह् केह् पाना तूं अच्छा ते देना केह् ऐ उंदे घर लेइयै केह् जाना गिफ्ट किटी पार्टी ऐ ओह् पुच्छेआ निं केह् ऐ केह्दे लेई ऐ केह्दे लेई नेईं ऐ इंया गै जां रक्खी दी उन्ने अच्छा अच्छा अच्छा चल ठीक ऐ ठीक ऐ फिर ठीक ऐ